हा जय झूलेलाल मां ॿुधो आहे तव्हां जो दर्जीअ जो कमु आहे मतिलबु टेडिंग कंदा आहियो तव्हां हा त छा छा सिबंदा आहियो मां असुल में मां असुल में वेंडी स्कूल मां थी ॻाल्हायां पई मुंहिंजे स्कूल जे ॿारनि जो फंक्शन थियणो आहे ऐं इन्हीअ खां अलावा मूंखे विंटर जी खपे ऐं समर यूनिफ़ॉर्म बि ॿारनि जे लाइ मतिलबु ठाहिराइणी आहे त उन्हीअ में अच्छा

म मूंखे समर जी बि ठाहिराइणी आहे ऐं विंटर जी बि ठाहिराइणी आहे त विंटर में असांजो हूंदो ब्लेज़र बि हूंदो ऐं शर्ट हूंदी पैंट हूंदी इहा त छोकिरियुनि जे लाइ हूंदी ऐं उन शर्ट ते मोनोग्राम बि हूंदो अच्छा हा अच्छा बि जेको अच्छा त कप कपिड़ो तव्हां ई वठंदौ

अच्छा जेको तव्हां शर्ट ते मोनोग्राम ठाहींदौ त उहो मोनोग्राम प्रिंटेड हूंदो यां इम्ब्रोएडिरी हूंदी हुन ते अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा इन सॼी ऐं इहा इहा ई असांखे समर जी बि ठाहिराइणी आहे त उहो मतिलबु कपिड़ो असांखे मतिलबु सुठो हुजे जीअं ॿारनि खे चुभे न छो त गर्मी एॾी पवंदी आहे न त ॿार ऊअं ई परेशान थी वेंदा आहिनि त मतिलबु थोरो सॉफ़्ट कपिड़ो हुजे स्कर्ट जो यां शर्ट जो जेको

हा ऐं अक्सर छा ॾिठो आहे न के जेके जोराब हूंदा आहिनि उन जोराबनि जी इलास्टिक ढिली थी वेंदी आहे ॾाढी त उहो मतिलबु न थिए अच्छा अच्छा अच्छा मूंखे भेण हिकु ॻाल्हि इहा ॿुधायो के तव्हां जो लमसम केतिरो हिकु यूनिफ़ॉर्म केतिरो कॉस्ट कंदी विंटर वारी ऐं समर वारी केतिरो कॉस्ट कंदी

अच्छा हा हा अच्छा इहो मूंखे इहो आडर जीअं तव्हां खे समुझो मां ॿिनि ॾींहंनि में तव्हां खे मां ऑडर प्लेस कयां त केतिरनि ॾींहंनि में सॼी यूनिफ़ॉर्म्स असांखे ठही करे मिलंदियूं

अच्छा हा हा हा हा मतिलबु मुंहिंजो मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे के तव्हां खे अगरि अठ ॾींहं लॻनि त तव्हां असांखे ॾहनि ॾींहंनि जो टाइम ॾियो छो त जीअं पेरन्ट्स अचनि त उहो वापसि था वञनि यां उहो गुस्सो कंदा आहिनि भई असां हर घड़ी न अचूं हिक दफ़े में असांखे भले तव्हां ॿ ॾींहं वधीक एक्स्ट्रा वठो लेकिन टाइम सां असांखे अच्छा अच्छा अच्छा हिकिड़ी ॻ हिक ॻाल्हि ॿी मूंखे पुछिणी हुई कि असांजा न हिते जेके डांस जी समर क्लासिस हलंदियूं डांस जूं त उन्हीअ असांजो हिकिड़ो फ़ंक्शन मईअ में थियणो आहे त छा उहे डांस जूं कॉस्ट्यूम बि तव्हां ठाहे ठाहिराए ॾींदौ अच्छा

अच्छा अच्छा ऐं एज जे हिसाब सां तव्हां पंहिंजे हिसाब सां नाप पाण ई सेट करे वठंदो छो त उन जा त फर्मा ठहियल ई हूंदा आहिनि ड्रेसियुनि जा त जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे मां न ॿ पंहिंजो प्रिंसिपल सां ॿियो ॻाल्हाए करे मां तव्हां खे हिक या ॿिनि ॾींहंनि में ई तव्हां खे मां ऑडर प्लेस कंदमि मूंखे तव्हां जो लॻे थो भई कि हा तव्हां मूंखे बिल्कुलु टाइम सां ॾई छॾींदौ त मां बस हिकु ॿिनि ॾींहंनि में मां तव्हां खे ॿुधाए थी छॾियांव थी पई बिल्कुलु फ़ाइनल ऑडर ॾई थी छॾियांव पई ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु जी जी जी जी जी जी जी जय झूलेलाल जय झूलेलाल